इत्थै बड़ी जादा फैसीलटी दित्ती दीयां न ते देखभाल बड़ी शैल होंदी ते इत्थे लोकें दा बड़ा ध्यान दिंदे सेह्त गितै जे कन्नै इत्थै बड़ी सारियां स्कीमां मिली दियां न ते जित्थै अस्पिटल इत्थै लोकें दा बड़ा स्हेई लाज होंदा लोक अपना ध्यान बी रखदे न ते योगा बगैरा करियै फिट रौंह्दे ते खन्नै जेकर कोई बमार होई जाए ते उसी फटोफट अस्पिटल लेई जंदे ते जेह्के डाक्टर न ते ओङ् लाज करदे ते नेईं डाक्टर होन ते भी मुश्कल गै होई जंदा भी बड़ा मुश्कल ऐ इयां नेईं ते इयां कोई ओह् निं ऐ असें ओह् करना इत्थै जेल्लै लोग बमार होंदे फटोफट अस्पताल लेंदे न डाक्टर ई दस्सने कन्नै केह् गल्ल ऐ केह् नेईं इत्थै हैल्थ आह्ले सिस्टम बी बड़े स्हेई न ते डाक्टर बी शैल न बाह्रां आए दे न इत्थै शैल करियै उंदा जेह्का लाज ऐ ओह होआ दा अदे ओह्दी वजह् कन्नै गै लोकें दी जेह्की जूरतां न ओह् पूरियां होआ दियां न प्राइवेट अस्पिटल न सरकारी अस्पिटल न अदे कन्नै बड़ा स्हेई लोक इत्थै शैल करियै लाज होआ दा ओह् दी वजह् कन्नै हैल्थ केयर आह्ले सिस्टम ओह् बी ठीक चला दा जेह्के साढ़े रियाी दे लोक ओह् बी ठीक गै न दे अगर कुसै ई कोई बी समस्या ते ओह् इत्थै अस्पिटल आई जंदा ऐ अदे अपना लाज कराई जंदा ऐ अगर नेईं कुसै कश कोई पैसे होन ते कुसै दा मदद जेह्ड़ा करी छुड़दा ऐ बस इक बारी आखना पौंदा ऐ बस फ्ही सारे लोक जेह्के हैन ओह् कुसै गी मदद होंदी ओह् करूड़दे दे कन्नै उंदे कन्नै बड़ा लाभ थ्होंदा लोकें ई कुसै ई कोई अगर नेईं होन पैसे कोई देई बी छुड़दा मदद करूड़दा दे में बड़ा स्हेई लगदा की इत्थै जेह्के रियासी दे लोग न ओह् शैल ढंगै दे न कुसै कन्नै ढंगै दा व्यवहार जेह्का ऐ ओह् करदे न अदे कन्नै उनेंई होशियारी कन्नै जेह्का कम्म ऐ ते ओङ् करा दे न जेह्के लोग लगे दे न उंदियां नौकरियां न ते ओह् बी शैल करियै करा दे न अगर कुसै ई कोई बी समस्या औंदी ते ओह् डाक्टरै कश जाई सकदे न अदे उंदा लाज फ्री होई सकदा कोई बंदा बड़ा गरीब ऐ ते ओह्दा अस फ्री मदद ओह्दे आस्तै सरकार करदी ऐ